इसकुलमे हमनिके हिन्दी भाषा बहुत ही अच्छा लगैए आओर हिन्दी विषय भी बहुत अच्छा लगैए लेकिन साथमे कठिन है तऽ मैथ मैथसँ मैथ हमनिके अच्छा लगैए लेकिन उतना भी नहि लगैए आओर साथमे विषय हिन्दी हो गेल संस्कृत हो गेल आओर इंग्लिश हो गेल ई तीनू विषय अच्छा लगैए तीनू पढ़ैमे भी मन लगैए आओर मैथ हो गेल इंग्लिश भऽ गेल ई सभ थोड़ा कठिन छै आओर साथमे इसकुलमे हम सभ दोस्त यार भाय बहन सभ कोइ साथमे बैठके घुमैत रहलीह खेलैत रहलीह अन्तराक्षरी होइत रहले इएह सभ किछु होइत रहले इएह उ दिन आब कहाँ औते हम लोग तऽ आब निकलि गेली इसकुलसँ इसकुलके दिन भी एकगो दिन रहले इएह वैसन दिन आब दुबारा नहि औते लेकिन हमर इसकुलके मैम टीचर मास्टर साहेब सभ बहुत ही बढ़िआँ रहलै इएह सभके अच्छासँ पढ़बैत रहलै अच्छासँ खेलाबैत रहलै अच्छासँ घुमाबैत रहलै इसकुलके द्वारा हम लोग राजगीर गया हर जगह अपन घुमलीह बहुत मौज मस्ती कयलीह उ दिन आब दोबारा नहि औते इतना तऽ हम कह रहल छी